टेक्नोलॉजीअ जे करे जेको सभिनी खां वॾो नुक़सानु असां ॾिसी रहिया आहियूं उहो आहे ॿारनि ते इन जो ॾाढो ग़लति प्रभाव पवे थो ॿार सॼो ॾींहुं मोबाइल छ्ॾीनि नथा जंहिंजे करे उन्हनि जी अखियुनि ते उन्हनि जे दिमाग़ ते सोचे सम्झण जी शक्तिअ ते फ़र्क़ु पियो रहिया आहे पहिरीं ॿारु ॿाहिरि खेलण वेंदा हुआ मैदान में त हुननि जी शारीरिक गतिविधी थींदी हुई हाणे सॼो ॾींहुं हिकु ई हंधु वेठा आहिनि ॿार कंहिं सां मेल मिलाप करणु नथा चाहिनि पंहिंजे पाण में ई रहिजी था वञनि घर में केरु अचे थो त हुन खे सूंहें कान थो हू कंहिं सां ॻाल्हाइणु नथा चाहिनि पंहिंजे ई दुनिया में मस्तु आहिनि हुननि जे आसे पासे छा आहे छा न हुन जो बि हुननि खे इल्म न रहियो आहे राति जी निन्ड ॿारनि जी घटिजी वई आहे जंहिंजो सिधो असरु हुननि जे दिमाग़ ते पए थो हुननि जे विकास जी रफ़्तार ते पए थो ॿार अॼु समय खां पहिरीं ई वॾा ऐं सम्झूं थी था वञण जेके ॻाल्हि हुननि खे कंहिं समय खां पोइ सम्झणु खनिनि इंटरनेट जे माध्यम सां उहा पहिरीं ई ॾिसी वठनि था घर टेक्नोलॉजी जिते घणई फ़ाइदा आहिनि त घणई नुक़सानु बि आहिनि